हून मेरा एह् अगला इक सवाल हा कि डिड यू फाईंड़ बुक मोरली प्राबर्लीमैटिक हाउ डू यू थिंक शुड बी ऐंड़ बाय में सच सनां में तुसेंगी ते में अपनें पैह्लें में अपनी पढ़ाई दे संबधी गै कताबां पढ़ियां ओह्दे बिच्च ते में मतलव कि जिसलै में इकनामिक्स च ऐमे करदी ही उऐ पढ़ियां ते बाकी स्कूली कताबां ते चलो हर कोई पढ़दा गै पढ़दा ऐ फिर जियां बड्डे होई ते जियां अपनी सलेवस दियां कताबां पढ़ियां ओह्दे कन्नैं कदैं कदैं शौंक रखदे दहे नावल पढ़नें दा कदैं कदैं जियां मैगजीनस आंदियां हां जां जेह्ड़ियां बीकली कताबां होंदियां हां ग्रैहलक्ष्मी च में जेह्ड़े पैह्लें पैह्लें अस बड़ा पढ़दे कि पैह्लैं सोशल मिडिया पर इन्ना कुसै बी चीज़ दा प्रचार नेंई ऐहा ते इक बुक्स गै साढ़ियां साधन हियां अस ओह् मतलव कि बड़ा ही पैह्लें कताबें पर गै रखदे हे अपनां फोक्स ते जिसलै बी साढ़े कोल फर्गी टैम होना ते असैं कताबां गै पढ़नियां तां कोई पुच्छै कोई की कोई ऐसियां कताबां पढ़ियां जेह्ड़ियां तुसेंगी लग्गै कि प्रवलमैटिक नै सोसाईटी बास्तै ते मिगी ते बैसे ऐसी कोई नी लग्गी क्योंकि अस कताबां उऐ चूज करनें आं जेह्ड़ियां साढ़े इंट्रस्ट दे मताविक होंदियां न अस कदैं बी अपनी कताब बैसी नी चूज़ करगे जेह्ड़ी साह्नू ऐसी लग्गै कि नेंई अच्छी नी ऐ बुक्क एह्दे च कुश अच्छा नी लिखे दा ऐ एह्दे च जेह्ड़ा बी मैटिरियल ऐ मतलव कि ओह् साढ़े अनुसार नेंई ऐ अस ओह् मतलव कि इक दो पेज़ पढ़ियै गै अस छोड़ी ओड़नें गी साढ़ा इंट्रस्ट गै नी ऐ जित्थें थोह्ड़ा जेहा साह्नू अपनी रुची लग्गै कि हां बाई साह्नू एह् कताब अच्छी लग्गा दी ऐ इसी मतलव कि साढ़ा पढ़नें दा इंट्रस्ट बदा दा अस ओह् कताब पढ़नां शुरु करनें आं ते बाकी ते जेह्ड़ियां अस अपनियां टाईम पास करनैं आस्तै कताबां पड़नें आं ते ओह् ते बैसे इंट्रस्ट आह्लियां गै पढ़नें ऐ इयां नेंई पढ़नें कुश सिक्खनें आह्लियां ते जेह्ड़े बी अस कुदै सिक्खनें आं जियां कोई चीज़ मतलव कि आर्ट ऐंड़ क्राफ्ट दा सिक्खी लैन्ने आं कुश बैसा सिक्खी लैन्ने आं कुश बैसा पढ़ी लैन्ने आं ते मिगी ते जियां तुस आक्खो कि सोशली परावलम क्रियेट करन बैसी कोई कताव नी पढ़ी ते मेरा इंट्रस्ट उन्नैं कताबें च गै रेहा जेह्ड़ा मतलव कि साह्नू अपनें शौंक दे मुताबिक अस कताबां खरीदनियां उऐ पढ़नियां इयां ते कोई बैसे में कोई अजृें तक नॉलेज़ बिच्च बैसी में कोई कताब नेंई पढ़ी कि जेहड़ी मिगी लग्गै कि में कुश ओह्दे च डिसकस करी सकां कि एह् मतलव कि कताब दा जेह्ड़ा कंटैंट हा ओह् अच्छा नेंई हा लोकें गी मतलव ओह् करी सकदा वैसा नेंई कि जेह्दे कन्नैं इक समाज़ बिच्च जेह्ड़ी प्रॉवलम क्रियेट होऐ में ते नी ऐसी कताब कोई आखगी कि नॉलेज़ रक्खनी आं कि कताब ऐ जेह्ड़ी प्रॉवलम क्रियेट करदी ऐ क्योंकि मेन प्रावलम क्रियेट करियां उऐ कताबां की जेह्ड़ियां इक दुऐ धर्म दै बारै च भड़कांदियां न ते में ते नी मतलव इस विचार बिच्च आं कि कतावां बैसियां पढ़नियां बी चाही दियां न कि जेह्ड़ी साढ़े समाझ़ गी मतलव कि खराब करन साढ़ा जेह्ड़ा भाई चारा ओह् हमेशा बने दा रौह्नां चाही दा असैं उऐ कतावां पढ़नियां जेह्ड़ियां साह्नू ग्यान देन जेह्दे कन्नैं साढ़े भाई चारा बदै ते असैं ऐसी कतावें पास्सै ध्यान गै नी देना चाही दा जेह्दे बिच्च लिखे दा होऐ कि जेह्दे कन्नैं साढ़ा भाई चारा खत्म होऐ मेरे मतलव कि इस कनसर्न में नेंई आं कि ओह्कियां कताबां पढ़ियां नेंई जान मतलव कि जेह्दे कन्नैं साढ़े लड़ाई झगड़े होन ते ओह् में कतावां चांह्ग के ओह् कोई कोई कताबां नेंई गै पढ़ै उऐ पढ़ो जेह्ड़ा साढ़े आस्तै अच्छा ऐ जेह्ड़ा साढ़े समाझ गी सुधारे जेह्ड़ा साढ़े समाज गी अग्गैं जाईयै जावै उऐ कताबां पढ़नियां चाही दियां न बाकी हर इक बंदे ते उपनें अपनें सौंक होंदे नै हर बंदा अपनें हिसाबे कन्नै हर चीज़ चूज़ करदा ऐ कुसे गी तुस जबरदस्ती नेंई आक्की सकदे कि तुस एह्की कतावां पढ़ो जां पढ़ो में ते सारें गी इयो आक्खनां चाह्नी आं कि इयो पढ़ो जेह्ड़ा जेह्ड़ा सारें दा उधार होए जेह्ड़ा कल्यान होऐ सारे इयो रक्खो कि जेह्दे कन्नैं साढ़ा भाई चारा बदै साढ़ा देश अग्गैं तरक्की करै एह् नी करो कि साढ़ा देश कुतै दा कुतै पुज्जी जाए फिर बापस ओह् बीह् साल पराना पिच्छें चली अवै इक करियै उऐ कताबां इंसान नै पढ़नियां चाहि दियां जेह्दे कन्नैं साढ़े देश तरक्की करै अग्गैं साढ़ा देश बदै अज्ज दा साढ़ा जेह्ड़ा नौ जवान ऐ एह् अज्ज कल दिक्खो केह्ड़े केह्ड़े पास्सै जादियां नै ते इस करियै उनेंगी ओह्के नशें च छोड़ियै शेड़ियै सारें गी अपनी कताबोें पास्सै अपनी पढ़ाईयैं पास्सै ध्यान देनां चाही दा ताकि उंदा जीवन जेह्ड़ा बचैरें दा सफल होई जाए और मां प्यो दी मेह्नत बी सफल होए मां प्यो बड़ी मेह्नत करदे अपनें बच्चे पढ़ानें गी ते इस करियै उनें बच्चें गी उऐ कताबां होनीं चाहि दियां जेह्ड़ी अपनें सिलेवस दे मुताविक जेह्जड़े पूरी जिन्दगी उंदे कन्नैं तम्म आन इस पास्सै उनैं ध्यान देनां चाही दा इसकरियै मेरा एह् बिचार ऐ सब दे अलग अलग विचार न शायद तुंदे अलग होन पर मेरा इयो बिचार ऐ कि उऐ कताबां इंसान नै लेआनियां ताही दियां पढ़नियां चाही दियां जेह्दे कन्नैं सब दा अपनां जेह्ड़ा टाईम अच्छा निकलै और देश साढ़ा तरक्की करै